आं दोनखोमानाय मसला मसलिफोरा मसला मसलिफोर बा एबा जाय जामुंखौ गोथावसिन जानानै गोबां सुबुङा बा जोंनि फेमिलिनि सुबुंफोरा मोजां मोनदोंमोन बेफोरो जादोंमोन आङो फार्स्त संजेननायावहाय दालि ओंख्रियाव आङो दालिखौ सुनानैहाय एवनानै दालिखौ सुनानै थाव होनानै मस्ला गारसनबाय आरो दालिखौ एवबाय बेनि उनाव रुखांनानै आङो दालिखौ समबार हो जेला होयो होम्बा बेयावहाय आङो हे एसे साफाथ बिलाइया बेखौ होनानैहाय आङो बेनिफ्राय दालिनि सुवादनिफ्राय साबसिन खालामदोंमोन आरो आङो सबायजों साम'जों संनायावहाय आं गोबां सोलोंथाय मोननो हादोंमोन सबायखौ फास्टथारावहाय दै होनानै खुखाराव रुबाय बेनि उनावहाय आङो साम'खौ सारायाव आंनि आंनि संनाय रोखोमै आङो संनानै संखांनानै साम'खौ एवबाय बेनि उनावहाय आङो मोजाङै एवखांनानै दै होबाय दै होखांनानै आङो साम'खौ मोजां रोखोमै फोमोनना लाखांनानै बेनि उनाव आङो सबायखौ होबाय सबायखौ होखांनानै हाल्दै संख्रि मसला बेफोरबायदिफोरखौ जे ओंख्रियाव होयो बेफोरबादिखौबो होखांबाय होखांनानै आङो बेखौ मोजां रोखोमै फोमोननानै बा गोदौहोखांनानै सदा सदा आरो गंगार दुन्दिया होनानै गावनि सुवादनिफ्राय आङो साबसिन खालामदोंमोन जेरै अनला ओंख्रिफोरखौ संनायावहाय आलु बा मेवायफोर होदेरनायाव मोजां रोखोमै आलुजों मेवायजोंखौ संखांखाना संखांनानै बा फोमोननानै दै होखांनानै बेखौ फोमोनखांनानै बेनि दै सायावहाय अनलाखौ आलदा दै लानानै गलायनानैहाय मेवाय आरो आलुआव ज' हो होनानै बेखौ एरबाय थाबाय बेखौ एर एरबाय थानायनि उनाव मोजाङै मोजाङै एरनानै गावनि गावनि जेरै एरै महर बेबायदियाव थाहोवालासेनो बेनिफ्राय साबसिन खालामखांनानै सदा बा खारै होनाय जाबाय बेनि उनावहाय गंगार दुन्दिया होनाय जाबाय आरो मेसेङाव मोननाय दुन्दियाखौबो होनानै दुन्दियाफोरखौ होनानै साबसिन खालामबाय अनला संनायाव आङो आंनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै दिन्थिनो नाजानायनि थाखाय दिन्थिनो हानायनि थाखाय आङो गोबां गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनदों मानोना अनला आरो अनला दाव आरो सबाय साम'फोरा जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुड बिनि थाखायनो आङो गोबां रंजानाय बा गोसोआव खुसि मोनदों आरो बिदिनो नारजि आरो अमाफोर संनायावबो गोबां खस्थ'वानो जायो आङो थेवब्लाबो आं गोबां नाजानानै संनो सोलोंदोंमोन बा संनायखौ रोंदोंमोन जेरै नारजिखौहाय अखानायै जायोब्ला दिनै मोनायाव मोनाफ्राव सोमनानै दोननानै अखानायै मोजाङै रुगारनानै बेनि गोखा बा रसखौ इसे खारहोनाय जायो बेनि उनाव मोजाङै रुखांनानै बेखौ मोजाङै साग्लिनांगौ आरो होयोब्ला अमाफोरखौ सामब्राम बानलु बिदिनो मसला होनानै संनाय जाबाय ओमफ्राय संखांनायनि उनाव अमानि सं अमा संनायावहाय नारजिखौ होनाय जाबाय नारजिखौ होखांनानै गोबां बा एसे टाइमनि गावनि मोननाय बायदि थायमाव मोननाय बादि टाइम लानानै बेखौ फोमोननाय जायो बिदिनो गावनि बोथोरनि बायदियै बोथोराव होग्रा मैगं थाइगं बा बेनि होजाथावथाव बेसादखौ बेहाय होनाय जायो